ماہی گیری سے متعلق کچھ ماحولیاتی یا تحفظ کے مسائل جن کے بارے میں میں فکرمند ہوں جیسے ماہروں ماہی گیروں کی بہت زیادہ تعداد اور مچھلی کے ذخیرے کو تیزی سے ختم کرنے کے لیے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا مچھلی کی کمی کا سبب بن رہا ہے موسمیاتی تبدیلی سے سمندری درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے مچھلی کے ذخائر کی منتقلی کے منتقلی اور کمی کا سبب بن رہا ہے پانی کی آلودگی سے مچھلیوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے اور ان کے اعداد و شمار کو کم کر رہا ہے غیر قانونی ماہی گیری مچھلی کے ذخائر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا رہی ہے جس سے مچھلی کی کمی اور خوراک کی عدم تحفظ کا خطرہ بڑھ رہا ہے میں نے حالیہ برسوں میں پانی کی آلودگی کی وجہ سے مچھلی کے ذخائر میں کمی دیکھی ہے میں نے پکڑے جانے والی مچھلیوں کی تعداد میں کمی اور ان کے سائز میں کمی دیکھی ہے میں نے مچھلیوں کی کچھ اقسام کے ناپید ہونے کا بھی مشاہدہ کیا ہے